बच्चा बुतरूक सभ नौकरी चाकरी होलनि खुशी होलियैन बच्चा बुतरूक होलनि हुनका ओइमे खुशी होलियनि परिवारमे सभ नौकरी चाकरी भेलनि किनको डॉक्टर होलनि कोइ प्रोफेसर होलनि कोइ किछु होलनि ओकरामे खुशी होलियैन नौकरी चाकरी सभ बच्चा बुतरुक कैनका सभ खुशी होइ गेलनि किनको जनमदिन छिकैन ओइमे खुशी होलियैन ककरो छठियारा छिकैन ओइमे खुशी होलैन केकरो शादी छिकैन ओइमे खुशी होलनि इएहे सभ परिवारमे बढ़ते रहनि खुशिये खुशिये सगरे खुशिये होल जेतनि सभचीज मे खुशिये होइ छनि कोइ पर्व करय छनि फर्स्ट कयलकनि ओहुमे खुशी होलनि कोइ डॉक्टर बनलकैन ओहूमे खुशी होलकनि इन्जिनियर बनलय ओहुमे खुशी होइ गेलनि कोइ प्रोफेसर बनलनि ओहोमे खुशी होलनि कोइ कोइ पुलिस बनलनि कोइ डाक कोइ दरोगा बनलनि कोइ कलेक्टर बनलनि कोइ इन्जिनियर बनलनि ओहोमे खुशिये खुशिये सभमे खुशिये छनि खूब खुशी सभचीजमे खुशिये खुशिये होलनि आर की होतनि बच्चा बुतरु जे होइ छनि से सभ फर्स्ट होइ गेलनि ओहुमे खुशी होलनि जन्म भेलनि बच्चा बुतरूक परिवारमे ओहोमे खुशी होलनि पतिके होलनि नौकरी ओहोमे खुशी होलनि बच्चा बुतरूक नौकरी चाकरी होलनि ओहुमे खुशी होलनि